ہندوستان میں کئی طرح کے مذہب رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر طرح کے الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان ہی کی طرح ان ہی کے لوگوں کے الگ الگ تہوار ہیں جیسے ہولی دیوالی عید سردارو گرونانک جینتی رمضان بقرعید میٹھی عید محرم ہر طرح کے الگ الگ ان لوگوں کے ہیں تو اسی طرح اس اس میں ہر لوگ ایک دوسرے کے مذہب سے جڑے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ اپنے مذہب کے تہوار مناتے ہیں بہت خوشی سے مناتے ہیں خوش خوشی خوشی مناتے ہیں اب عید عید میں وہ میٹھی عید ہوتی ہے اس میں بھائی ہندو مسلم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سوئیاں کھلانا سب کچھ ایسے ہی دیوالی میں ایک دوسرے کے یہاں مٹھائی بھیجنا سب دھرم کا الگ الگ اور اچھا ہے بہت اچھے کلچر ہیں یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں ہر مذہب کے رہتے ہیں تو یہاں پر اچھا رہتا ہے اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کو بھی اچھا لگتا ہے اسی طرح کہ ہم بھی کیا نام ہے کریں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں